आंनि बांसिन मोजां मोननाय नाफोरा जाबाय बोथिया ना औ बोथिया नाखौ मोजां मोनो बिनिफ्राय मा ना मागुर नाखौ मोजां मोनो ओमफ्राय खुसियाखौ मोजां मोनो आरो नाथुर नाखौ जानो मोजां मोनो ओरैनो मानसिफ्रा बांसिनै बे बोथिया ना आरो मा होननानै बुङो बे मागुर ना बायदिखौ बांसिनै मोजां मोनो आरो बिनिफ्राय बांसिन गासिनाबो मोजां मोननाया आलदा आलदा जायो बिनिनो बांसिनै बोथिया ना आरो नास्राइ नाफोरखौ मोजां मोननायखौ नुनो मोनो मानसिफोरखौ बेफोरखौ जोंनि बे खाथि खालानि दैमा दैसाफोराव जों मोननो हायो बेनिखायनो बेफोर नाफोरा सरासनस्रायै जोंनि बे खाथि खालायावनो मोननो हायो आरो